एक दिन हम माछ मारय लेल गेलहुँ बन्सी आ जालसभ लए कऽ ओतय तऽ गेलहुँ तऽ खूब बढ़िआँसँ जे आइ तऽ माछ मारि कऽ आयब आ जामे जाल लगेलहुँ जाल तऽ लगाए देलियै तकर बाद कहलहुँ जे हउ बन्सीए लए कऽ एक दूटा मारि लैत छी जा जालमे फँसतै ता चलि जायब घर लेकिन बन्सी जामे लगबैत छी तामे एहन आकाशमार्ग पूरा बिहाड़ि झाँट जे छै से तड़का तड़कय लागल तकर बाद की केलहुँ सभकिछुकेँ छोड़ि देलहुँ पहिने जे छै से एकटा गाछके तरमे जा कऽ बैसलहुँ आ बहुत भीषण जे छै से झाँट पानि आबि गेल बिहाड़ि आ तड़का तड़कैए ओहिमे जे पहिने जान बचायब कि माछ खायब तऽ मछली तऽ नहिए भेल लेकिन तैओ जे छै से अपना जानकेँ बचेलहुँ ओहि बिहाड़ि झाँटमे ओ तड़का पूरा बर्फ जेना गिरैत छै पत्थरसभ ओ गिरय लागल तऽ गाछके तरमे अपन बैसलहुँ आ जखन मौसम कनिटा नरम भेल तऽ फेर पहिने घर भागलहुँ कथी लेल ओकरा माछकेँ हम मारब आ माछ देखबै सीधा घरपर अयलहुँ बचि कऽ